हलो हाँ अच्छा अच्छा वो पड़ेगा बीस हजार से तो ज़्यादा है ई एम आई से अगर आप वो एक साल का करते हो तो उसके हिसाब से पड़ेगा और अगर दो साल का करते हो तो वो पैसे का हिसाब से पड़ता है हाँ हाँ ओप्पो ओप्पो में ही ओप्पो में भी हैं ऑफ़र अभी तो मोबाइल का ऑफ़र चल रहा न तो आपको अच्छा मोबाइल मिल जाएगा हाँ हाँ दस हजार के अन्दर भी आपको अच्छा मोबाइल मिल सकता है आप आप शॉप पर आओ आप सॉप पर आओ आप देखो आपको भीबो अच्छा लगता है या ओप्पो या और कुछ आ हाँ एम आई का भी है सबका प्राइज़ अभी तो ऑफ़र चल रहा है न सबका प्राइज़ घटा है अब वो सम आप जो आपको पसंद हो आप शॉप पर आओ आप देखो सब मोबाइल जो पसंद आएगा आप ले कर जाओ हाँ जी सुबह दस बजे से रात के नौ बजे तक दुकान खुला रहता है दोपहर में दो घंटे के लिए बंद रहेता है आप जब आओ मेरा नम्बर मैं दे दूँगी और आप कॉल करके आना मोबाइल का ज़्यादा अब मोबाइल अभी ऑफ़र चल रहा न आपको अच्छा मोबाइल मिल जाएगा दस हज़ार के अंदर भी मिल जाएगा आप पंद्रह हजार के अंदर में आप जितने पैसे में मोबाइल आप खरीदना आपका वह मतलब जितने में लेना आपको चाहते हो आप जितने में वो मिल जाएगा आपको मोबाइल अरे अच्छा मोबाइल भी मिलेगा हाँ अभी मिल जाएगा अच्छा और अभी का मोबाइल मतलब कैमरा भी अच्छा है और पिच्चर मतलब पिच्चर अच्छा है उसका ऑडिट प्ले ये सब बहुत अच्छा है बैट्री भी अच्छा है हाँ आप आओ आ कर देखो जो अच्छा वाला मोबाइल हम आपको दिखाएँगे आप देखो आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदना हाँ आप आप आओ देखो हूँ वीवो टू सेवेन भी देखो वो भी अच्छा मोबाइल है आप देखो और उसका बैट्री भी अच्छा है और आप मतलब उसका चार्ज एक दिन लग आज चार्ज किए तो आपका दो तीन दिन चलता है अब वो बैट्री बहुत अच्छा बैट्री चलता है ई एम आई में कम नहीं पड़ता है ई एम आई में हम लोग वो चार्ज और ज़्यादा लगाते हैं आप अगर पूरा पैसा दे कर लोगे तो आपको कम पड़ेगा मतलब आपका फ़ायदा होगा ई एम आई लो ई एम आई में लोगे तो आपको थो थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा हाँ ठीक है हाँ जी आप नौ दस बजे हाँ ठीक है तब